ہندوستان میں کئی تاجر صنعت کار اور لیڈر ہیں جنہوں نے مختلف شعبوں میں انقلابی تبدیلیاں لا کر ملک کو ایک نئی سمت میں لے جانے میں اہم کردار ادا کیا ہے یہ افراد ٹیکنالوجی تعلیم تفریح تجارت اور ٹرانسپورٹ کے میدانوں میں نمایاں ہیں اور ان کی کوششوں نے نہ صرف ہندوستانی معیشت کو مضبوط کیا بلکہ عوام کی زندگیوں پر بھی گہرے اثرات مرتب کیے نمبر ایک ٹیکنالوجی ٹیکنالوجی کے شعبے میں سندر پچائی اور ستیا ناڈیلا مائکرو ساپٹھ جیسے بھارتی نژاد لیڈرز نے عالمی سطح پر نمایاں مقام حاصل کیا ہے ان کی قیادت میں یہ کمپنیاں نہ صرف بھارت بلکہ پوری دنیا میں ٹیکنالوجی کے استعمال کو بڑھا رہی ہیں نرائن مورتی اور آزاد پریمن جیسے لیڈروں نے بھارت میں آئی ٹی کے شعبے کو مضبوط کیا جس سے ہزاروں افراد کو روزگار ملا اور بھارت کو آئی ٹی بپ کے طور پر دنیا ہب کے طور پر دنیا بھر میں متعارف کرایا نمبر دو تعلیم تعلیم کے میدان میں بجچھ رویندار نے آن لائن تعلیم میں انقلاب برپا کیا بجوج کی ایپ نے لاکھوں بچوں کو معیاری تعلیم فراہم کی خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں روایتی تعلیم تک رسائی محدود تھی انو گروپ کمار اور آر گروپ کمار ان اکیڈمی نے بھی آن لائن تعلیم کو عام کرنے میں اہم کردار ادا کیا تفریح تفریح کے شعبے میں موکس مکیش امبانی نے جیو کے ذریعے ڈیجیٹل انقلاب برپا کیا جس سے انٹرنیٹ سروس عام اور سستی ہو گئی اس سے ڈیجیٹل تفریح جیسے کہ آن لائن اسٹریمنگ پلیٹفارم نیٹفلکس اماجون پرائم اور سوشل میڈیا کے استعمال میں زبردست اضافہ ہوا ایکٹھ کپور نے بھارتی ٹیلی ویژن اور ویب سیریز کے میدان میں جدید رجحانات متعارف کرائے جنہوں نے ناظرین کی تفریح کے معیار کو بلند دیا تجارت تجارت کے شعبے میں فلپکارٹ کے بانی سچن بنسل اور اور بنی بنسل نے آئی کامرس کو بھارت میں مقبول کیا ان کی کوششوں سے آن لائن خریداری کا کلچر بڑھا جس نے کاروباری دنیا میں ایک نیا رخ متعارف کرایا بائکینک کیکرن مجومدار شاہ نے فارماسسکلل اور بایوٹیکنالوجی میں نمایاں مقام حاصل کیا اور بھارت کو دنیا کے بایوٹیکنالوجی نقشے پر ایک اہم جگہ دلائی ٹرانسپورٹ ٹرانسپورٹ کے شعبے میں بھویش اگروال اولا اولا نے بھارت میں رائڈ شیئرنگ سروس کو متعارف کرایا اس نے شہری نقل و حمل میں ایک نئی جہت پیدا کی اور لوگوں کے سفری ضروریات کو آسان اور سستا بنا دیا تبدیلی اور اثرات ان تاجروں اور لیڈرس کی بدولت بھارت میں زندگی کے ہر شعبے میں بڑی تبدیلیاں آئی ہیں ٹیکنالوجی نے کام کرنے کے طریقے کو ڈائجین ڈائجیناٹیز کیا تعلیم کو زیادہ قابل رسائی اور مؤثر بنایا تفریح کو ڈیجیٹل دور میں منتقل کیا تجارت کو آن لائن پلیٹفارمز کے ذریعے نئی بلندیوں کو پہنچایا اور ٹرانسفورٹ کو زیادہ آسان اور مؤثر بنایا پچھلے کچھ سالوں میں ان تبدیلیوں نے عام لوگوں کے زندگیوں کو بہتر کیا ہے تعلیم کے سہولتیں زیادہ آسان ہو گئی ہیں لوگ کہیں بھی بیٹھ کر دنیا کے بہترین معلومات تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں انٹرنیٹ اور اسمارٹ فون کے ذریعے تفریح کے مواقع بڑھ گئے ہیں آن لائن خریداری نے لوگوں کے وقت اور محنت کو بچایا اور رائڈز شیئرنگ سروسز نے لوگوں کے سفر کو زیادہ آرامدہ بنا دیا یہ تمام تبدیلیاں اس بات کا ثبوت ہیں کہ کسی طرح تاجر اور لیڈرس کی کوششوں نے بھارت کو ایک جدید اور ترقی پسند معاشرہ بنانا بنانے میں اہم کردار ادا کیا ان کی بدولت بھارت کے معیشت مضبوط ہوئی اور عوام کی زندگی کی معیار میں بہتری آئی